मेरा मनपसंद खेल क्रिकेट है और यह एक मेरे जीवन का महत्वपूर्ण चीज़ है खेलों के मामले में क्रिकेट क्रिकेट एक मनोरंजन कहो या अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्रिकेट है जिससे शरीर की व्यायाम हो करें कि प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो जाती है सुबह सुबह खेलने जाओ तो शरीर की एक्सरसाइज़ शरीर स्वस्थ रहता है और हर एक चीज़ों में क्रिकेट को बहुत ही सही चीज़ें जैसे बॉलिंग कहो या बेटिंग कहो या फिल्डिंग कहो या विकेट कीपिंग कहो हर एक चीज़ों में क्रिकेट बहुत ही अच्छा खेल है हम क्रिकेट को इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वह एक खेल बारह लो ग्यारह लोगों से होते हैं सब इकट्ठे खेलते हैं उस खेल को जो टीम दो होती है एक ग्यारह प्लियर की एक अलग टीम होती है एक ग्यारह प्लेयर अलग टीम होती है इस खेल में सबसे अच्छी चीज़ है कि सब इकट्ठे खेलते हैं और यहाँ पर सबको खेलने का मौका मिलता है हर एक खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है इसीलिए क्रिकेट सबसे बेस्ट खेलों में मैं मानता हूँ और यह मेरे लिए सबसे अच्छा खेल है क्रिकेट इसकी एक विशेषता होती है जीतने ज़्यादा रन बनाएगा जो वह जीतेगा इस खेल की की विशेषता होती है इसीलिए मैं क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ